मैं सुहागपुर में रहती हूँ और सुहागपुर में एक अभी न्यू लाइब्रेरी ओपन हुई है उसमें कई तरीके की पुस्तकें प्राप्त होती हैं जैसे हंसी मजाक वाली धार्मिक प्रकार की राजनीतिक प्रकार की अर्थसास्त्रिक पुस्तकें भजन संगीत आदि से संबंधित कई प्रकार की पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है मैंने रामायण महाभारत की पुस्तकें पढ़ी हैं और उनसे मुझे बहुत सीख भी मिली है कि किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है इस टाइप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम कई प्रकार की जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ भी लाइफ में कुछ भी करो तो हमेशा वो सीख देता है लाइब्रेरी में जाकर मुझे पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपन को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं मैं लाइब्रेरी जाते ही अपनी किताबों से बहुत लगाव है मुझे तो मैं लाइब्रेरी जाते ही अपनी किताबों को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ उन्हें समझती हूँ उन्हें पढ़ती हूँ और उनसे ज्ञानार्जन करती हूँ किताबें मेरी लाइफ में मुझे किताबें बहुत प्रिय हैं मैं किताबों से हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ और लाइब्रेरी में एकल स्थान होता है लाइब्रेरी इसलिए हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है लाइब्रेरी जाने के कई फायदे होते हैं जैसे कि सबसे पहला तो हमें डिस्टर्बनेस नहीं होती है हम एकाग्रता के साथ जो भी हमको पढ़ना होता है हम पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरी से हम बहुत सी चीज़ें उपयोग करके वहीं पे वापस रख सकते हैं लाइब्रेरी जाने के फायदे होते हैं कि हम लाइब्रेरी का बुक्स यूज करके वहीं पे उनको रख सकते हैं ताकि हमारे बाद आने वाले जो भी बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे वो भी उन पुस्तकों को पढ़ सकें और उनका ज्ञान अर्जन कर सकें इसके बाद ऐसे ही एक के बाद एक सभी अन्य पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद है लाइब्रेरी जाना मुझे अच्छा लगता है और मैं डेली पाँच से छः घंटे दिन में लाइब्रेरी में बिताती हूँ हमारे यहाँ की नई लाइब्रेरी का माहौल भी बहुत अच्छा है इसलिए मैं लाइब्रेरी जाती हूँ और वहीं पे अपना पढ़ाई करती हूँ